ہاں ایک کتاب ہے جو آمد نامہ اس کو جو ہے استادوں نے بہت سختی سے کہا پڑھنے کے لیے لیکن وہ کتابیں ایسی تھیں کہ مجھے سمجھ میں بہت کم آتی تھی جس کی وجہ سے میں اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا اور بہت مشکل مجھے سمجھ میں آتی تھی ان کے گردان فقرے جملے صیغے یہ تمام چیزیں پڑھتے تھے پھر بھول جاتے تھے پڑھتے تھے پھر بھول جاتے تھے تو یہ کتابیں جو ہے بہت ہی زیادہ مجھے مشکل لگی اور میرے حساب سے مجھے مشکل لگنے کی ایک وجہ ہے کہ اس کی جو لکھاوٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گنجلک ہیں تو دیکھ کے ہی تھوڑا خوف سا ہو جاتا ہے کہ ایک ساری چیزیں اتنی مشکل سی ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے ہم میں ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل اس کے طرف آمادہ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سے آمد نامہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو جو ہے دیکھنے کے بعد ہی مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی کہ اتنا مشکل کتاب ہے میں اس کو کیسے پڑھوں گا یہ مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا حالانکہ استاد نے وقت وقت پہ بہت سختی کی مجھ پہ کہ نہیں پڑھنا ہوگا میں نے بہت کوشش بھی کیا ٹھیک ہے کوشش کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو حاصل کیا تھوڑا بہت پڑھ پایا لیکن بہت ہی زیادہ مشکل ہوا اس کو پڑھنا اور یہ آمد نامہ جو کتاب ہے اس کو میں جو جس وجہ سے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ اس کی لکھاوٹ تھی اس کی لکھاوٹ جو بہت خطرناک قسم کی تھی وہ مجھے بہت ہی کم سمجھ میں آتی تھی جس کی وجہ سے میں آمد نامہ کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پڑھنا پڑا تو وہ آمد نامہ ہے اور یہ کتاب مجھے بالکل پسند بھی نہیں تھی